बाजारांतले रेडीमेड कपड्यां परस हातांतलें तयार केलेलें कपड्यां मदलो फरक खूब आसा किद्याक रेडीमेड कपडे डायरेक्ट रेडीमेड येता की ते लोकांचे एग्जेक्ट सायज घेवन नासता ते स्मॉल आसता मिडीयम आसता लार्ज आसता एक्स्ट्रा लार्ज आसता डबल एक्सेल आसता तशे आसता आनी हाती हातीन तयार केलेले कपडे ते टेलर ते मनशाचे सारकें माप घेवन एग्जेट कपडे शिंवता तो एक तो व्हडलो मेन फायदो हातीन हातीन कपडे शिंवल्ल्या तितूतलो एक फायदो तो आनी जरी रेडीमेट कपड्यांचो वाड पारणान प्रमाणान बाजारान आसा तरी लोक विणिल्ले आनी शिंविल्लेच कपडे वापरतात तोच ताचो मेन उद्देश की शिंविल्ले कपडे तुका सारके आंगाक फीट जाता आनी रेडीमेड आसता ते मातशे लूज जाता मागीर परत टेलरा कडेन व्हरून परत हें करचें पडटा तें एग्जेक्ट सारके फीट करचे पडटा तो एक आनी तुका शिंवल्ले कपड्याची मटेरियल तुका जाय तो घेवपाक गावता जसो की शर्ट तुका जाय तसो घेवपाक गावता मटे मटेरियल मागीर पँट सुद्दां तुका जाय तसो जाय तसल्या मटेरियल घेवपाक गावता तो मटेरियल घेवन मागीर तांचे कडेन दिवन ते मागी एग्जेक्ट सायज तुजी घेवन सारके शिंवता तो एक तुजो मेन फायदो शिंवलेलो पण बाजारान रेडीमेड कपड्याचो वाड आसान तशें शिंवपाकूय खूब तें अशे सगले लोक शिंवन चडशे लोक अशे शिवल्लेच घेता आनी इवन कोट सुद्दां लग्नाचो कोट मागीर शेरवाणी सुद्दां रेडीमेड चडशे घेयना चडशे शिवल्ले घेता इवन आतां न्हवरो व्हंकल सुद्दां शिंवल्लेच कपडे घेता टेलरा कडल्यान रेडीमेड केन्नाच घेवपाक वचना लोक मागीर कोट सूट सगळे बंडी सगळें शिंवल्लेच घेता किद्याक तें सारकें आमकां सारके फीट जाता न्हू सो ताज्या खातीर